जेकरि मूंखे हिकिड़ो मौक़ो मिले त मां कंप्यूटराइस टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु करण वधीक पसंदि कंदसि छो कि कमु बि फटाफट थो थिए झटि थो थिए ऐं समुझ में बि ॾाढो सुठो तरह तो अचे ऐं हुनजी आवश्यकता बि आहे असांखे ज़रूरत बि आहे छाकाणि त असांखे ऑनलाइन क्लास वठण में बि सहूलाई थी थिए हर का ॻाल्हि समुझण में सहूलाई थी थिए ऐं हुनजूं वधीक विशेषताऊं बि आहिनि छाकाणि त असांजी समय जी बचति थी थिए केॾांहुं अचण वञिणो हुजे कुझु बि का बि ॻाल्हि हुजे फटाफट थो कमु थी वञे तंहिं करे कंप्यूटराइस ज़मानो आहे अॼुकल्ह त कंप्यूटराइस सां मां ऐग्री आहियां की हा कंप्यूटराइस ज़मानो हलण हुलण हुजणु खपे